اتر پردیش میں کاروبار کی ترقی اور توسیے کی پلاننگ اور مینجمنٹ کے ایک اسٹرکچرڈ پروسیس کے ذریعے کی جاتی ہے خاص کر جب بات تو فورن انویسٹمنٹ کی اسٹیٹ گورنمنٹ نے کئی پالیسیز اور اسکیمز شروع کی ہیں جو انویسٹرس کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کو بزنس شروع کرنے میں آسانی دیتی ہیں سب سے پہلے یو پی گورنمنٹ نے اتر پردیش انڈسٹریئل انویسٹمنٹ اینڈ امپلائمنٹ پروموشن پالیسی زاری کی ہے جو نئے انویسٹرس کو ٹیکس میں بچت لینڈ اللاٹمنٹ اور اپروول پروسیس میں مدد دیتی ہے اس کے علاوہ نویش متر ایک سنگل ونڈو پورٹل ہے جہاں سے ساری اپروولس اور رجسٹریشنس آن لائن ہو جاتے ہیں جو ایز آف ڈئنگ بزنس کو پرموٹ کرتا ہے پلاننگ کے لیے انویسٹرس سب سے پہلے مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں جس میں ڈیمانڈ سپلائی چین اور کمپٹیشن کا اینالیسس کیا جاتا ہے فھر لوکیشن کا سلیکشن کیا جاتا ہے جیسے انڈسٹریل زونس یا ایس ای زیڈس جہاں انفراسٹرکچر اور لیبر ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے یو پی گورنمنٹ ہر سال گلوبل انویسٹر سبمٹ بھی ہوسٹ کرتی ہے جس میں دنیا بھر کے انویسٹرس کو انوائٹ کیا جاتا ہے یہاں پر ایم او یوز سائن کیے جاتے ہیں جو اسپیسفک سیکٹرز جیسے آئی ٹی مینوفیکچرنگ ایگریکلچر یا رینیویبل انرجی میں انویسٹمنٹ لاتے ہیں